अस गल्ल करचै उधमपुर दे हैल्थ केयर दी तां दिक्खो मोदी ने जेह्के हैन कोई मोदी कार्ड बने दे है कोई बी इन्सान जेह्का बड़ा जादा सीरियस ऐ कोई पैसे नेईं करी सकदा जेह्का अगर मोदी कार्ड होग तां ओह् अपना इलाज कराई सकदा मतलब वूमैन अपोआइंटमैंट मतलब जनानियें आस्तै आवाज उठाने आस्तै इक केन्द्र बने दा उत्थै जनानी दी कोई बी प्राब्लम होंदी ऐ तां ओह् अपनी रिपोर्ट लखोआई सकदी ऐ इक वृद्ध आश्रम बने दा जि'यां घरा बुड्ढियें गी कड्ढी ओड़दे ते उं'दा कोई ठिकाना निं होंदा ओह् वृद्ध आश्रम जाइयै रेही सकदियां ते जि''यां कोई बी स्कीम ऐ जि''यां इंदरा गांधी नैशनल ओल्ड एज पैंशन ते पैंशन बुड्ढे जेह्के न ओह् ध्याड़ियां निं लाई सकदे न ते ओह् जेह्की स्कीम ऐ इस करियै ओह् पैंशन उ'नेंई थ्होई सकदी ऐ ओह् अपना मतलब जो बी कम्म ऐ जो बी अपना जेह्का पालन पोशन ओह् करी सकदे उस पैंशन दे थ्रू